हेलो जी आम दुकान से बात कर रहे हैं अब बोले आम लेना था आपके पास कौन कौनसा आम है ओ जी पचास के जी लेना था कैसे दे देते हैं सफेद माल कैसे के जी है वह और साठ रुपये के जी है ना पचास के जी लेना था तब कुछ कम सम होगा या नहीं ओ के जी में साठ के जी साठ रुपये है ना पचास के जी लेंगे कुछ कम कर दीजिएगा बोलिए आपकी दुकान कहाँ पर है समस्तीपुर कहाँ घर के नज़दीक ओ घर से दक्षिण पुल वसा पुल का सामना दुकान का नाम क्या हुआ वैसे आपका हाँ तो पचास के जी सफेद माल दे दीजिएगा दस के जी कलकतिया सात के जी सात के जी आम दे दीजिएगा थैला भी लेकर आएँगे कि वहाँ मिल जाएगा ना पूरा मिल जाएगा और क्या सब है सारा फल है ना तो वैसे केवल आम ही लेना था और नहीं मुझे केवल आम ही लेना था इसलिए बोले आम कैसे जाएँगे तो वहीं से ले लेते और बढ़िया सामान मिल जाएगा ना

क्या के जी मिल जाएगा ठीक है मंगवाकर रखिए हम शाम तक होगा तो आएँगे ऑनलाइन लीजिएगा कि केश लीजिएगा हाँ तो वैसे तो ऑनलाइन पेमेन्ट करेंगे ऑनलाइन ले लीजिएगा ठीक है आते हैं